हॅलो कोण उलयता हय हय उलयता हय आमचो आमी पांचांक जल्म न्ही सो सकाळी पांचांक जल्म जाता मारुतीचो आमी सकाळी पांचांक पायण्यान घालता हय जेवण म्हणल्यार सांचे दोनपरां जेवण आसता आनी रातचें एक म्हाप्रसाद आसा दोन दोन टायम आसता आनी मोदी च्या पाणी आसता हय अभिशेक तुवें तुवें येवपाचें सकाळीं येवपाचें तुवें लायनी रावपाचें आनी लोक आसता भरपूर एक तुजें पावती काडपा तुवें हय लायनी जावपाचें किद्या लोक आसता न्ही सोगलीं पावती काडून लायनी रावता तुका कसली पुजा करपा जाय अभिशेकाक ना तुवें फक्त दूद हाडपाचें तुजें हय हय आनी फुलां हय सकाळचें बरें फू फुलां बी तूं तुंयें हय हांगा अशीं मेळटा भायर पूण तुका तुजी घरांत बरी फुलां तूं तुजें हाड दोनपरां एकांक स्टाट महाप्रसाद तो मागीर दोन एक ते चार पर्यंत चालू आसता किर्तन आमी हे वर्सा करना हरशीं करतालीं हे वर्सा आमचे कमिटीन अशें नाका म्हणलें किर्तन किद्याक लोक जेन्ना बसना जाय चड हय भायर आतां आतां कमिटीन आमगेल्या स्टेज घातल्या थंय आतां डांस पोग्राम जातलो तसो हय सो फूल दीसबर मातशें आसा देवळान बसपा सारकें

आं यो बरें बरें बरें हय हय थंय मेळटात पावती बरें चल